असांजे कटनी ज़िले में त स्कूल आहिनि ॾाढा सुठा आहिनि पर सरकारी बि आहिनि ऐं स्कूलनि में जीअं वेंदा आहिनि त उहे मतिलबु सरकारी स्कूलनि में त सफ़ाई न थी थिए उते सुठे सां ऐं स्कूल प्राइवेट बि आहिनि पर उते वरी फ़ीसियूं बि ॾाढियूं आहिनि ऐं उहे ॿार वञणु पसंदि न कंदा आहिनि भाई सरकारीअ में वञनि त वरी बीमारु थी पवनि या कीअं इन करे ओॾे असां न चाहींदा आहियूं ऐं आहिनि प्राइवेट त उन्हनि जी फ़ीयूं बि वॾियूं आहिनि ॾाढियूं ऐं थोरा परिते बि आहिनि त इन करे भाई या गाॾी ते वञनि या बसि करायूं या वेन करायूं उन में पैसा बि त ॾाढा लॻनि था कॉलेज बि आहिनि असांजे कटनीअ में ज़िले में त उहे कॉलेज बि ॾाढा परिते परिते आहिनि कॉलेज बि उन ई फ़ीसियूं बि आहिनि ऐं उन में जीअं कोई कोर्स खणे थो साइंस पढ़णु पसंदि कंदा आहिनि कॉमर्स बि पसंदि कंदा आहियूं इन करे भाई त उहा माना सुठे सां पढ़ाई थींदी आहे उते पर परिते ॾाढो पवंंदा आहिनि पर परिते ॾाढो पवंदा आहिनि उहे असांखे कॉलेज ऐं ऐं ख़र्चु बि ॾाढो लॻी वेंदो आहे